हाँ भैया बताइए अच्छा तो आप पूरा बल्क में लोगे माल है न तो भैया आपको जो ये बल्क में पूरा माल चाहिए इस में क्या क्या चाहिए आपको

भैया देखिए बल्क में तो अभी इतना हो नहीं पाएगा क्योंकि वोडका और आपको ये तो मिल जाएंगी बाकि ये ब्लैक डॉग का मेरे को एक बार बल्क में देखना पड़ेगा मैं आपको बारह को चाहिए न आपको तो मैं आपको कोशिश करता हूँ पंद्रह की शादी हैं आपकी तो या तो बारह या मैं तेराह तक आपको कोशिश करता हूँ कि पूरा माल ये बल्क में आपको प्रोवाइड करा दूँ मैं देखो आपको करा दूँगी ये बाकि का तो माल मिल जाएगा आपको हैं न वोडका मिल जाएगी बियर मिल जाएगी और दारु कौन सी चाहिए आपको वाइन हाँ वाइन मिल जाएगी आपको तो शादी कहाँ है अपनी कहाँ पे है अरे भैया कितना ही बचता है इसमें दारू में तो देखते हैं देखो जितना भी देखो जितना भी होगा थोड़ा बहुत करेंगे कोशिश देखते हैं और कहाँ पे आपको माल कहाँ पे चाहिए वैसे ये पूरा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा एक तो ये आप जैसे बल्क में मंगाओगे माल तो इसके लिए जो भी मैं भेजूँगा लड़का वड़का तो उसका जो भी थोड़ा कनवेन्स उसका लगेगा खर्चा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक हैं और भैया और कुछ बल्क में और कुछ चाहिए आपको पेटी बढ़ानी हैं या ऐसी अच्छा भैया ब्रांड वगैरह तो अभी जो था मैंने आपको माल बता दिया बाकि तो और देखता हूँ और जो आप मांग रहे हो वो मैं कोशिश करता हूँ बारह तेरह तक करवा दूँ आपको हैं न और बताओ आप कोई दया और कोई अच्छा अच्छा अच्छा आठ से नौ पेटियाँ हाँ भैया करवा देंगे बल्क में कोई दिक्कत नहीं है हो जाएगी करवा देंगे हाँ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा आप उस चीज़ की चिंता फ़िक्र रहो आप अरे भैया कैसी बात कर रहे हो पूरी सील पैक बॉटल आती हैं पेटी आपकी पूरी जो भी आप पेटी मंगाओगे पूरी पैक आएगी उसमें कैसे हो सकता है ये तो सब वहम है ये वहम की बातें होती हैं अरे भैया आप मेरे ठेके का ही नाम याद रखोगे आप भूल जाओ आप कोई दूसरी आप दूसरी बार मेरे पास ही आओगे दौड़े हुए बिल्कुल चिंता फ़िक्र रहो और जो भी रहेगा मैं आपको बता दूँगा माल आपको पूरा बल्क में प्रोवाइड हो जाएगा